हेल' गुड मरनिं आं स्कुलनिफ्राय बुंहरदोंमोन नोंथाङा रुगुंनि बिफा ना नै रुगुंआ मानि ख्लास लानायनि माबायावनो गेजेरावनो उदै सादों होननानै गाबगासिनो गथ'आ नोंथाङा दा लांफैनो नामा औ औ उदै सा औ फैनायावसो मोजांमोन दहाय एसेमब्लियाव बुहुथ मोजाङैनो थादोंमोन बियो ओमफ्राय दा क्लास लानायावनो उदै सादों मेदाम उदै सादों सार होनबायना बेखायनो जों अफिसआव लाबोनानै दोनफैनांबाय गोबानोबो ओंखारदों होनदों गथ'आ बिदि आरो औ औ औ हागोन अबियासलि हागोन मानि जों औ औ औ जों मानि दा अफिसआवसो दोनफैनानै दंखायो मानि उदै सादों होननायखाय सोरबा सोरबा दै लोंनानैहाय खिनानैहाय एसे उदै सागायोबो नालाय ओंखायनो दा दै दौनानै दोन्दों आरो जोङो मुलिथ' जोंनावहाय लाबोनानै दोनफैनाय जायाखै दा मुलि दंबाथ' दौनानै दोनजागौमोन बिदि आरो बाराथ' नङा नंनाया ओहो ओरैनो नरमेल उदै साख्रेबबाय थानाय बायदि खोमा बिदि उसाव बादाव जायाखै जानायालाय औ औ नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ फोजोबग्रोदो ना दा फन हरबावनोसै जेनबा बारा जाथारनाय बायदि मोनोब्ला नङा होम्बा औ ओमफ्राय दाहाय लांनानैहाय ओरै फारमासियाव देखायलांग्रोदो ओमफ्राय मोजां मोनथारा बायदिब्ला डक्टरनाव लांबानो जाबाय ना औ बेफोरबो औ औ फेकेटनि बुस्थु जानाय मानाय उदै खालियाव फेकेटनि बुस्थु जायो ना बिसोरो बिदिआवनो जाजोबो उदैआव अग्लिनानै मानानैहाय औ औ जागोन दे दा लांफैबानो जाबाय औ औ औ दे औ जाबाय दे